بچے تفریح کے لیے فارغ وقت میں

جیسے کہ وہ پلاسٹک کا بیڈ بال ہوتا ہے اس سے کھیلتے ہیں اور جیسے کہ پلاسٹک کا بال ہوتا ہے فٹ بال اسے بھی کھیلتے ہیں یا پھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتے ہیں ہڈیاں بھگونے جو ملتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کا جو پورا جو ہے ایک ون ففٹی ٹو ہنڈریڈ روپیز میں وہ آ جاتا ہے جس میں سب پکوان کے سامان ہوتے ہیں تو وہ سامان لے لیتے ہیں لے کر جو ہے اس کے اندر مٹی وغیرہ ڈال کے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر چاول ہے جسے وہ پکا رہے ہیں اور یہ اسٹو ہے جس سے وہ پک رہا ہے اسی طرح وہ کھیلتے ہیں